آپ سپر مارکیٹ سے بات کر رہے ہیں مجھے کچھ فروٹس کے قیمت معلوم کرنی ہے اچھا ڈریگن فروٹ کتنے روپے کلو ہے ایک کلو

جی جی اچھا اچھا اور یہ ریڈ گراپس کتنے روپے کلو اچھا جی اور یہ بلو بیری سات سو اسی روپے اچھا جی اچھا تو آپ جیسے کہ ہم اگر اتنا سارا سامان لیں گے اتنے سارے تین چار کلو سامان لیں گے تو کوئی پھر آفر ہے فری ہے کچھ

اچھا

اوہ اچھا تو آپ کا یہ سپر مارکیٹ کی لوکیشن کیا ہے جی جی

اچھا سر تھینک یو سر اچھا ٹھیک ہے سر سکریہ سر